काळ बदल्लां तशें गांवांतले खेळय बदलत आसात तरी आसतना गांवांनी जे आमचें भुरगेंपणाक आनी आजूनीय खंय तरी जे खेळ आजूनी सुरू आसात तातूंत भितर लंगडी मागीर लिपचेल्यांनीं लोगोऱ्यो गड्डयांनी कोयणें बाल किंवां जाका आमी गोंजें बार म्हणटात आनी मराठींत ताका विटी दांडू म्हणटात पूण म्हाका एक खेळ अजूनीय याद जाता जो खेळ पावसांच्या दिसांनी बी खेळपा मेळटा आनी हेर दिसांनीय खेळपाक मेळटा कित्याक ताका घरांचे भायर वचपाची तशीं गरज पडना आनी तो खेळ म्हळ्यार गुलयांचो खेळ दर्यावेळेर ज्यो गुली मेळटात त्यो गुलयो आमी तेन्ना हाडटाले भुरगेंपणांक आनीक चार गुलयो घेवन तो खेळ खेळप तातूंक काउंन्टींग अशें आसतालें की बोटान गुली एकामेकांचेर मोकप आनी एक दोन तीन चार अशें काउंन्टींग समज चारीय गुलयो जर उधारी पडल्यो जाल्यार बारा पॉयन्टस मेळटालें आनी चारीय गुलयो जर उमथ्यो पडल्यो जाल्यार आठ पॉयन्टस मेळटालें आनीक तातूंत भितर एक गुली जर उमथी पडली आनी तीन जर उधारी पडल्यो जाल्यार आमी म्हणटाले तीन कोंबें तीन कोंबें म्हळ्यार तुगेलो डाव गेलो तो दुसऱ्याक दिवपाचो आनीक ह्या खेळांची सुरवातच तशें जाताली की पयल्याच फावट जेन्ना तूं उडयता तेन्ना एक तर तुका आठ पडपाक जाय किंवां बारा पडपाक जाय जाल्यारच तुजी गेम सुरू जाता समज तुकां पयलीं तीन कोंबें पडलें तुजो टर्न गेलो आनी तातूंत भितर मागीर जाचो पयली शंबर जातात काउंन्ट तो जिकतालो असो हो गुलयांचो खेळ